औ खोनादों ना मोजांना थिग दंना नोंथाङा औ खबरा मोजां ना औ दे आं दङ आंनाबो आं नोंनाव मा होनो मोननैसो इन्फर्मेसन लानो नागिरदोंमोन बे क'क्राझारनिफ्राय ट्रेन्सपर्ट आरोना क'क्राझारनिफ्राय जेनेबा गुवाहाटि थांनाय गुवाहाटिनिफ्राय ओरै शिलं माबा माबि थांनो नागिरदोंमोन आं क'क्राझाराव माबादि माबादि गारि फोरनि एसे सुबिदाफोर दं खिनथाहर औ बास बासबो ट्रेनबो जायखि जाया माबा मोनसे

फुङाव थांगोन औ ओं ओं

औ

ओमफ्राय माबाफ्रावहाय बे बासजोंब्ला बेल'ना ना गुबुन बास दंबावो नामा औ ओमफाय जुदि आङो प्राइभेट गारि लांनानै थाङोब्ला होमब्ला बेसांसो गोग्लैगोन भाराया भाराया बेसां भारा बेसबां जायो अ जेनेबा औ नों नोंनाव एसे आयदिया माबायदि बा बेबादिया थांनाय फैनाय ना थांलाय फैलाय ना थांनायल' थांगासेयाव औ औ

ओं गुवाहाटिनिफ्राय गुवाहाटिसिमबालाय जेनेबा गुवाहाटिनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामब्ला

ओमफ्राय ट्रेनफोरजों

ओमफ्राय फैफिननायनि थाखाय असुिदा जानाय नङाना दे होमब्ला गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम औ दे औ